गेलेनाया देहाखौ जोबोद मोजां देहाखौ मोजां लाखियो मानो होनोबा जोङो न'वाव गेलेयालासिनो ओरैनो थाबाय थायोबा जोंनि देहाया मेजेम जानानै मा जायो बेमाराव गोग्लैसोनो हायो बा बेमाराव गोग्लैसोनायनि खाबु मोनो दा जों गेलेयोबा जोंहा खारनायजों बा एक्सासाइज खालामनायजों जोङो गावनि देहाखौ राफोद खालामनो हायो जोङो गोलोमदै गगार होनानै जों जोंनि देहा सिङाव मेजेम जानायफोरखौबो जोङो रानहोनो हायो आरो बे देहानिल' नङा आरो खर'खौबो जोङो जोंनि सान्नाय हनायखौबो जों मेन्टेलिटिखौबो जों स्ट्रं खालामनो हायो जोङो न'वाव ओरैनो थाबाय थायोबा मा जायो सान्नायफोरा बारा जायो गाज्रि गाज्रि सान्नायफ्रा बारा जायो दा बेफोरबायदि सान्नायफोरखौ जोङो खारहोनोबा जोङो गेलेनाय गेलेनायजों जोङो बेफोरखौ होखारनो हायो दा गेलेनाया अनलि जोंनि देहाखौल स्ट्रं लाखिया जोंनि मेन्टिलिटिखौबो स्ट्रं लाखियो आरो गेलेनायखौथ' मिथिखायो जोङो गेलेयोबा जोंनि देहाया फिडनेसा जोबोद मोजां थायो दा फिडनेस फिडनेसआनो जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनां दा जोङो जायो लोङो उन्दुयो थाबाय थायोबा जोंनि देहाया मा जागोन लद्राय लसि ओरैनो मेजेम जानानै जोंनिया मा जागोन बेमारबो जायो दा गोबाङानो बिदि जाया लोङै ओरैनो थानायावनो जोंनि गोबां मानसि सुबुंफोरा मा जायो बेमाराव गोग्लैसोजोबो दा जोङो मा खालामनो हायो बेखायनो जोङो खेला गेलेनाया जोंनि देहा खोब गोनां खेला लेगेयोबा जोंनि देहाया स्ट्रं जायो जोंनि देहाया गोग्गो जायो आरो